ہاں ہمارا تعلیمی نظام خصوصی ضروریات کے حامل طلباء کے لیے ناکافی اِمداد پیش کر رہا ہے حالانکہ ہمارے پاس کئی خصوصی طور پر معذور بچوں جیسے نابینا بہرے گونگے بچوں کے لیے خاص اور مخصوص اسکولس بنائے گئے ہیں لیکن وہ اسکولز بچوں کے لیے ناکافی ہے تو ایسے معاملات میں حکومت کو اور کئی ایسے اسکولز کھولنے چاہیے جو خصوصی ضروریات کے حامل طلباء کی اِمداد کے لیے کھولے جائیں اور اُن کی ضروریات کی تکمیل کرتے ہوئے اُنہیں بھی تعلیم دی جائے